हाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो जब हम पूजा करते हैं तो उनका पालन करते हैं क्योंकि जो सांस्कृतिक प्रथाएँ बनाई गई हैं उन्हें हम निभाते हैं पूर्णतः से जैसे कि हमारा जो कुल भैरव है कुल देवी है इनकी हम पूजा करते हैं पूर्वज महाराज हैं इनकी पूजा करते हैं जिसमें कि उनके नाम से नारियल चढ़ाते हैं और धूप ध्यान देते हैं इससे भी हमें अच्छा लगता है कि हम उनके निमित्त जो अलग से प्रथाएँ बनाई गई हैं पूजा पाठ के साथ में और वो हम करते हैं तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने पूजा जो अर्चनाएँ थी जो प्रथाएँ बनाई हुई हैं लगता है कि हम अपने कुल की पूजा कर रहे हैं जो अपनी सांस्कृति में पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है कि वास्तव में जो प्रथाएँ हैं और जो सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं जिनसे हमारा लगाव है हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं वह हम कर रहे हैं